हलो हा शीतल टैक्सटाइल हा असांखे लैगीस ऐं कुझु पैंट खपंदियूं हुयूं ऐं कुर्तियूं खपंदियूं हुयूं कुझु साड़ियूं खपंदियूं हुयूं दिवालीअ जे लाइ हा छा त हाणे अची सघंदा आहियूं असां तव्हांजी शोप ते हलो जी जी जी हा त लैगीस ॾेखारींदव थोरियूं कुझु ऐं टे ब्लेक ॿ टे ब्लेक में खपनि हिकु ॿ हलो

हा पैंट खपंदी हुयूं वाइट ऐं ब्लेक ऐं कुझु कलर में प्लेन में खपे प्लेन में लैगीस खपे कुर्तियूं खपनि ऐं साड़ी बि खपंदियूं हुयूं

हा नाइंटी रेडीमेड खपनि साड़ी सिल्क में जी जी कुझु वन पीस वगैरह बि हुजेव त

जी हा त असां अचु था तव्हांजी दुकान ते जी हलो हा असां अचूं था हाणे तव्हांजे दुकान ते जी जी जी जी जी ठीकु आहे धन्यवादु जी जी